ہیلو ہیلو سر آپ پولس اسٹیشن آف قاضی سے بول رہے ہیں سر یہ میرا پا پرسوں چاندنی چوک میٹرو اسٹیشن سے فون چوری ہوا تھا سر سر یہ مجھے اپنا آئی ایم ای آئی نمبر بند کروانا تھا یس سر کرائی تھی سر میں نے آپ کا یہی پولس جو ہے نا حوض قاضی سے کی بات تھی

نہیں سر انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ اس نمبر پر کال کر دینا اور سر سے بول دیجئے گا اور وہ نمبر بند کروا دیں گے آپ کا سر تاریخ تھی آٹھ تاریخ آٹھ تاریخ آٹھواں مہینہ یہ سر جو گئی ہے ابھی لیٹ اسی مہینے کی آٹھ تاریخ آج نو آٹھ تاریخ سر رات کا ٹائم جی یس سر ٹھیک ہے سر تھینک یو سر